हमर प्रिय ग्रह तऽ हमर पृथ्वी छी किआकि पृथ्वी पर जीवनके आधार छै हँ ओहिके बाद अलावा जे हम पृथ्वीसँ देखै छी तऽ ओहिके ऊपर हमरा शुक्र नीक लगैए किआकि शुक्र इंग्लिशमे ओकरा वीनस कहै छै किआकि सबसँ चमकीला तारा सबसँ चमकीला ग्रह शुक्र ही छै जब पृथ्वी परसँ हम एतए सँ दूरबीनसँ देखै छिऐ तऽ अति मनमोहक दृश्य लागैए चमकैत रहैए सारे आकाश गङ्गामे शुक्र एक अलग तरहसँ अलग मायनेसँ ओ चमकै छै ताहि दुआरे शुक्र एकके सबग्रहमे शुक्रके अपन अलग महत्व छै अपन अलग अस्तित्व छै